हेलो कहलहुँ कि हमर सब्जी चाही फ्रेश सब्जी तऽ अहाँके पास कोन कोन फ्रेश सब्जी छै तनि बताबू तऽ हाँ हाँ अच्छा कोभी कइसे के जी के जी हइ तनि बता दू तऽ अच्छा सस्तेमे सस्ता सब्जी कोन हइ ई बता दू तनि अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तऽ हरा सब्जीमे आओर कोइ स्पेशल कोइ भेराइटी जो कि अहाँके पास हइ अच्छा अच्छा अच्छा टमाटर कइसे के जी हइ अहाँके पास अच्छा टमाटर कइसे के जी हइ अहाँके पास अऽ हाँऽ मतलब फेर अच्छा सब्जी हइ नहि अहाँके पास अच्छा ई सब्जी सभ अहाँ अपनेसँ अऽ अच्छा अच्छा आओर अहाँ अपनेसँ उपजाबै छिए कि सब्जीसब अऽ अच्छा अच्छा हूँ तऽ मतलब अहाँके तऽ फेर बाहरी मतलब अहाँसँ जहाँसँ लबै छी वहाँसँ महगा पड़ैत हैत

हँ हँ अच्छा ठीक ठीक आउ हाँ अबै छी अबै छी ठीक छै ठीक हइ ठीक हइ ठीक ठीक आ गेल छी आ गेल